جی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایشیا کپ میچ ہوا تھا فائنل شری لنکا ورسیز انڈیا کا تھا جی شری لنکا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بارش کی وجہ سے کچھ دیر میچ روکا گیا اور کچھ دیر کے بعد میچ اسٹارٹ شروع میں جسپریت بمرا نے اپنے پہلے اوور میں کسل پریرا کو آوٹ کیا اور محمد سراج نے اپنی پہلی اوور میڈن ڈال دی اور جب دوسری مرتبہ سراج آئے تو وہ شری لنکا کے چار بیٹروں کو ایک اوور میں چلتا کیا اور شری لنکا کی آدھی ٹیم کو انہوں چار اوور کے اندر لوبی میں پہنچا دیا اور اس طرح سے شری لنکا پچاس اوور کے میچ میں پندرہ سے بیس اوور کے اندر پچاس رن بنا کر آل آوٹ ہو گئی اور ہماری انڈین ٹیم جو کہ چھیز چھ سات اوور کے اندر بغیر وکٹ گرائے ایشیاء کپ کو جیت لیا دل سے ہمیں بہت خوشی ہوئی